सबदिन तऽ आदमी चुनौतीके सामना महिलाके करए पड़ैत छै करैत छै चुनौती पहिले रहए लोककेँ एते लोक नहि पढ़ए लिखै रहै नहि अखनिओ समाजमे किछु बदलाव करए लऽ छै अखनिओ समाजके बेटी सुरक्षित नहि छै सुरक्षित अपन मन सबके मन तऽ माए तऽ इहए सोचै छै कि माए बापके हमर बेटी एगदम बेटा केहन चलए लेकिन भए नहि सकैत छै गलत आदमीके सोच छै गलत आदमी आदमी ही गलत छै कभी भी महिला सुरक्षित नहि रहलै नहि छै नहि हइ छै आ पहिले लोक रहए नहि पढ़ए रहए नहि लिखए रहै तऽ कनी सोच गलत रहए आब तऽ तैयो आदमीके बहुत सोच बदललै बहुत किछु आदमी करैत छै आ बेटा बेटी दुनूके समान आदमी पढ़ाबै छै लिखाबै छै जते बेटाके पढ़ाबै तते बेटीके पढ़ाबए छै जे बेटी बेटा बनए छै से बेटियो बनैत छै बेटी आदमीके गर्व छिऐ माँ बापके लिअऽ बेटी बहुत गर्व महसूस छै बेटी बेटी पर माँ बापके गर्व हइ छै जे हँ ई हमर बेटी छिऐ कहएमे बहुत नीक लागैत छै